हाथायाव आखायजों बानायनाय सिफोरा रेडिमेद सिफोरनिफ्राय एसे साबसिन जायो होन्ना आं सानो मानोना रेडिमेद सिनिफ्राय आखायजों बानायनाय सिया नांगौ रोखोमनि बा गाव गावनि लुगैनाय बादि बानायनो हायो बेनिखायनो आं सानो हाथायाव आखायजों बानायनाय सिफोरा साबसिन होन्ना रेडिमेद सिफोरा

नांगौ रोखोमनि मोन्नो थाङा एबा लुगैनाय बायदि मोना माब्लाबा माब्लाबा नों फसायनाय सि मोनोब्लाबो एखनब्ला दिजाइना नोंनि नांगौ रोखोमनि जाया नों नांगौ रोखोमनि दिजाइन मोनोब्ला नोंनि सिया मोजां जानाय नङा एखुनुब्ला सियाबो मोजां दिजाइनाबो मोजांब्लाबो एखनबा नोंनि नांगौ रोखोमनि गिदिर साइसफ्रा मिलायनाय नङा बिनिखायनो हाथायाव आखायजों बानायहोयोब्ला एबा सुहोयोब्ला नों लुगैनाय बायदि दिजाइन बानाय होनो हागोन एबा नांगौ रोखोमनि साइस गिदिर फिसा बेफोरखौ जखा सुनानै एबा जखाजों बानायनानै मिलाय होनो हायो बेनिखायनो आं सानो हाथायाव आखायजों बानायनाय सिफोरा रेडिमेद सिफोरनिफ्राय साबसिन होन्ना